हाँ जी मैडम हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा बताइए कौन सा वाला चाहिए था आपको बिल्कुल बिल्कुल अपनी अपनी दुकान पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए थीं अपनी दुकान पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी पेन को पेन कौनसा वाला चाहिए आपको पेन कौनसा वाला चाहिए क्योंकि हमारे पास पेन में बहुत सारी क्वालिटी हैं अच्छा राइटिंग पेन चाहिए थी आपको हाँ तो हमारे पास एक तो वॉल कंपनी का है और एक फ़ोकस का है तो आप दोनों में से देख लो मेरे हिसाब से फ़ोकस कंपनी का बहुत अच्छा रहेगा आप एक बार इसे काम में लेके देखिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आजकल यही चल रहा है नया वाला उस उस उस से ज़्यादा अच्छा है ये जो मैं बता रहा हूँ यह फ़ोकस वाला उस से बहुत ही ज़्यादाअच्छी क्वालिटी का है आप इसे एक बार काम में लेके देखिए आप वापस इसी पेन को काम में लोगे हाँ उस से अच्छा वाला है ये और बहुत ही अच्छा चलता है जैसे आप बता रहे हो राइटिंग पेन वाला उस से तो पचास गुना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये पेन है आप इसे एक बार यूज़ में लेके देखो ये अभी चला ही नया चल रहा है अभी ये सेलो टेप दे दूँ क्या आपको सेलो टेप भी चल जाएगी अच्छी सेलो टेप है हमारे पास हाँ वो भी मिल जाएगी अपने पास हाँ तो वो मिल जाएगी वो मिल जाएगी बिल्कुल बिल्कुल सिज़र आपको बहुत अच्छी वाली देंगे हम हाँ हमारे पास अच्छी क्वालिटी की है एक सेंटर नाम की कंपनी की है तो बहुत अच्छी मिलेगी आपको चलने में भी अच्छी ऐसी नहीं है कि यहाँ पे हम चलाके दे रहे हैं और घर पे जाने के बाद खराब हो गई ऐसी कोई दिक्कत नहीं निकलेगी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है ओर बहुत लंबे समय तक चलेगी पंचिंग मशीन दे देता हूँ आपको उसके साथ जो पैर्स आते हैं वो भी दूँ या वो रहने दूँ हाँ तो पंचिंग मशीन भी अपने पास दो तीन तरीके की है अब आप बता दो आपको अच्छी वाली चाहिए या थोड़ी नॉर्मल ही चाहिए मैं उस हिसाब से दे देता हूँ आपको हाँ तो आप ले लो और आपने बताया था टेप तो मैंने बताया ना टेप आपको सेलो वाली दे देता हूँ एक तो और एक वो डबल साइड वाली दे देता हूँ व्हाइट कलर में आप अच्छी रहेगी हाँ साइड टेप है मेरे पास में अगर आप बोलो तो वो भी दे दूँ मैं आपको वो अच्छी वाली क्वालिटी की है अपने पास में हाँ तो चार रेड निकलवा देता हूँ एक ब्लू निकलवा देता हूँ और एक ब्लैक निकलवा देता हूँ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की पेन निकलवाता हूँ आपके जी जी बिल्कुल बिल्कुल पैक कर देता हूँ मैं